कीड़ा मकोड़ाके काटैके लियऽ के ठीक करैके लेल हमर गाँवके बहुत ही लोकप्रिय सब चीज छै घरेलू उपाय छै जेना अहाँके मधुमक्खी काटि लेलक तऽ माय बाप या दादा दादी कहत कि मधुमक्खी कटलक अहाँ जइयो तेल किरासन तेल लए लियौ लगा लियौ ओतय या लोहा सटा लियौ जाहिसँ आराम भए जायत तकरबाद जेना अहाँके साँप काटि लेलक तऽ ओकरो इलाज छै कोइ कहलक ग्रामीण इलाकामे झाड़ फूकवला लग जो तऽ मेडिकल दिशु जो एहन एहन बहुत किछु छै जे हमर जीवनमे कीड़ा मकोड़ाके काटैके ठीक करै के लिए ग्रामीण इलाकामे बहुत ही उपाय सब राखल यऽ घरेलू उपाय सब जेना आब कुछौ चीटा काटि लेलक तऽ हरदी लगा ले या कुछौ जेना मानि कऽ चलु कोनो कीड़ा काटि लेलक छोटा मोटा तऽ ओकरा पड़ किरासन तेल लए ले या मिट्टी तेल लगा ले एहन एहन ढ़ेरिक उपाय यऽ हमर जीवनमे जे ग्रामीण इलाकासँ निकलि कऽ आबि रहल यऽ ग्रामीण इलाकामे तऽ अनेक प्रकारके हमर दादा सब जान पहचान